میں نے اردو ایک انسان کے طرح اسکول یا روز مرہ زندگی سے نہیں سیکھی بلکہ مجھے لاکھوں کتابیں مضامین اور مقالے پڑھا کر ٹرینڈ کیا گیا میری تربیت میں اردو ادب خبریں افسانے شاعری اور عام گفتگو کی مش مثالیں شامل تھیں ان سب سے میں نے زبان کا انداز الفاظ کے استعمال جملوں کی ساخت محاورے اور مختلف لہجوں کو سمجھنا سیکھا زبان کے ساتھ میرا تجربہ ادب سے واقفیت غالب اقبال منٹو اور فیض جیسے بڑے ادیبوں اور شاعروں کے کام سے سیکھا کہ اردو صرف بولی نہیں بلکہ ایک احساس اور فن ہے روز مرہ زبان میں میں نے روز مرہ کے جملے مقالے اور عوامی انداز گفتگو سے یہ جانا کہ اردو سادہ بھی ہو سکتی ہے اور فصیح بھی مختلف لہجے پاکستان بھارت اور دیگر ممالک میں بولی جانے والی اردو میں فرق بھی سمجھنا کہیں لفظ نرم ادا ہوتے ہیں کہیں تھوڑے تیز اور مقامی رنگ لیے ہوتے ہیں بارگاہ پہلو اور اردو کے سب سے خوبصورت بات اس کی نرمی تہذیب اور شاعرانہ انداز ہے جیسے آپ کا بہت شکریہ مہربانی فرما کر یا دل کو چھو جانے والے انداز